हमारे समुदाय में पारंपरिक डांसों से जुड़ी कुछ विशेष कहानियाँ हैं जैसे देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्र में ऐसे बहुत से नृत्य होते हैं जैसे शादी के समय में मंडप के दिन यह नृत्य किया जाता है इस नृत्य को पूरी साज बाज के साथ करते हैं ढोलक मंजीरा गीत गायन पैरो से पैर मिलकर यह नृत्य किया जाता है इस नृत्य को महिला एवं पुरुष दोनों करते हैं यह नृत्य लगभग रात भर चलता रहता है यह नृत्य आदिवासी लोगों की लोकप्रिय नृत्य है जिसे सेताम के नाम से जानते हैं यह नृत्य अक्सर आदिवासी क्षेत्र में होता है ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है इस नृत्य को ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पसंद करते हैं इस नृत्य को करने में आदिवासी क्षेत्र के सभी लोगों को रुचि होती है